हांजी हांजी हांजी हांजी औना माराज दंदेयाल औना उधमपुर हां हाल कीते दा अ'हें डीऐन्न पैलेस हां आइटमां दो सौ बंदे दा अरेंजमैंट करना तुसें चौल बनाने इक मटर पनीर बनाना इक अंबल बी बनाना नान गै बनाई ओड़ने भी नान कड्ढी ओड़ेओ गर्म गर्म

द'मै रक्खो द'मै रक्खो इक सिंपल आई गेआ इक लच्छे आह्ला बी रक्खो जेह्दा मन होए बंदा उ'यै खंदा हां होर मिट्ठे च बी लाई ओड़ना इक आइसक्रीम लाई ओड़ो ते गुलाब जामुन बी लाई ओड़ो ते होर इक आलू टिक्की दिक्खी लैओ तुस जि'यां तुसें ई ठीक लगदा

राजमांह् सब्जियां बी हैन सब्जियां सनाइयां गै निं तुसें ई राजमांह् बनानियां मटर पनीर बनाई ओड़ो अंबल करी ओड़ो सुक्की सब्जी करी ओड़ो हां ते मक्कें दा ढोड्डा होना चाहिदा अहें अपने डोगरे लोक अहें मक्कें दा ढोड्डा ते खाना गै खाना स'रेआं दा साग बी खाना दो सौ बंदे दा इ'यां थोह्ड़ा बद्ध गै रक्खेओ तुस दो सौ दो दो सौ दस्स दो सौ बीह् बधी बी सकदे ऐसी गल्ल निं ऐ हां हां डीऐन्न पैलेस दंदेयाल

लेबर शेबर सारी तुसें लेआनी ना ना ओह् तुसें गै करना अरेंजमैंट सारा